आंनि मोजां मोननाय स' नि मुङानो जाहैबाय कपिल शर्मा आं बिनि कमेडि खौ जोबोद मोजां मोनो होनोबा कपिल शर्माया जेरै मोजां मोजां भिडिय' माने मुभि बानायग्राफोर एक्ट'र फोरखौ लिंहरनानै बियो बिसोरनि बागै सोंनाय फिननाय खालामो माखासे कमेडि माने कमेडि टाइप खोथा बुङो आरोना बेफोरखौ आं खोनासंनो मोजां मोनो बिसोरजों बियो कमेडि खालामो बिसोरखौ बियो सोङो बिसोरनि बागै बिसोर माबायदि खामायो बिसोरनाव बेसेबां फैसा दं बेफोरबायदिखौबो सोङो कमेडि टाइप जोंनो बेनिथाखायनो आं कपिल शर्माखौ जोबोद मोजां मोनो आं कपिल शर्माखौ उन्दैनिफ्रायनो नायो आरोना बेनिथाखायनो आं मोजां मोनो बिनि कमेडि फोरखौनो आं मोजां मोनो मानोना बियो जोबोर मोजाङै कमेडि खालामो सोङो कमेडि टाइप यै सोङो बेनि थाखायनो आं कपिल शर्मा स' खौ नायनो मोजां मोनो आं कपिल शर्माखौ कपिल शर्माखौ मानि थाखाय मोजां मोनो होनोबा बियो बांसिन मानसिफोरखौ मिनि होयो मिनि होनानै गोजोन होयो आरोना बेनि थाखायनो आं कपिल शर्माखौ मोजां मोनो